ہلو جی سر میں زہیر بات كر رہا ہوں جی سر ہمیں جاب كی ضرورت تھی ہمیں جاب كرنا تھا آپ كی كمپنی میں سر میں گریجویٹ ہوں اور سر میں نے جی جی سر میں سر میں نے انگلش سے سر كیا ہے گریجویٹ جی سر ہم نے چھ مہینے كا ڈپلوما كیا ہے جی سر میں نے كمپیوٹر ڈپلوما میں نے چھ مہینے كا كیا ہے جی سر جی جی ہم نے جی جی جی ہم نے ایكسیل ہم نے تین مہینہ ہم نے ایكسیل پہ كام بھی كیا میرے میرے كو ایكسپرینس ہے تین مہینے كا جی سر ہم كر سكتے ہیں جی سر ہمیں تھوڑا بہت ایكسپرینس ہے جی جی سر بہت بہت شُكریہ سر تھینک یو سر ہم واٹسپ پر ابھی آپ كے ایس ایم ایس كرتے ہیں